जब भी योगाभ्यास करते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के अभ्यास होते हैं जो कि हर एक चीज़ को पॉइंट करते हैं योग अभ्यास में हाथ से लेकर पैर पैर से लेकर पेट और पेट से लेकर दिमाग तक के योगाभ्यास होते हैं यूज़ करके हमें कई कई प्रकार का रिलीफ़ मिलता है हमारे शरीर में और यह करने से हम फुर्तीले होते हैं और हर काम में एक्टिव हो जाते हैं यह करना डेली बहुत उपयोगी है बहुत सही लगता है हर एक दिन हर एक व्यक्ति को योग अभ्यास करना की आवश्यक के आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिम से कई गुना बेहतर योग होता है और योग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं शरीर स्वस्थ रहता है मनोबल बढ़ता है इस इस प्रकार की चीज़ें और फ़ायदे